टेक्नालॉजी त ॾींहं की ॾींहं वधीक थी वेंदी आहे पर उहा ॿ हज़ार उणिवीह में जीअं करोना आहियो तॾहिं माण्हू टेक्नालॉजी जी इस्तेमालु करे जाम फ़ाइदो वठणु शुरू कयो ॿ हज़ार उणिवीह में करोना सॼे माण्हूअ जी थिंंकिंग या सोचण जी शक्ती बदिली वेई जेके माण्हू रोज़ु शाम जो घुमंदा हुआ हू सॼे ऑनलाइन शॉपिंग ते अची विया त ऑनलाइन शॉपिंग में असां किथे निकिरी न था सघूं ऐं टाइम जी बचति बि थींदी आहे एतिरो करे बुढनि माण्हुनि जे लाइ छा सुविधा अची वेई आहे ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन था करे सघूं डॉक्टर ऑनलाइन दवाऊं थो ॿुधायां असीं दवाइयां खे ॻोल्हे था सघूं हिन दवाईअ जी साइड इफ़ेक्ट्स छा आहे हिन दवाई कहिड़ी इहा बीमारीअ जे लाइ यूज़ कंदी ऐं असां टिकेट फ़्लाइट टिकेट मूवी टिकेट सभु तव्हां ऑनलाइन बुक करे था सघूं इअं करे हूअं असां असांजी सीट बि बुक था करे सघूं असां ॾिसी था सघूं की असां थिएटर जे मथां किथे विहंदासीं किथां परे परे आहे ट्रेन में असांजी सीट कहिड़ी आहे ऐं केर कहिड़ो डॉक्टर कहिड़े क्लिनिक में ईंदो आहे असां सभु था ॻोल्हे था सघूं हीअं करे इहे सुविधा ऑनलाइन सुविधा असां टाइम बि जीअं बचति थींदी आहे असांजो कमु जेतिरो ॿ टे कलाक बचंदा बि आहिनि ऐं बुढनि माण्हुनि जे लाइ भॻवान जो वरदानु आहे